आएगा तो हाँ बोलिए हमको समस्तीपुर जाना है नमस्कार समस्तीपुर जाना है हँ हाँ रिजर्व में चलना है मेरे घर में मुरन है पूरा दिन लेगेगा पूरा दिन कम नहीं होगा नीचा दो हज़ार में से कम से कम ले कर चल जाएँगे तो नहीं तो वह चार चक्का नहीं हम काहे ले जाएँगे से आपका ले ले गरी आपको पास तो उतना तेल थोड़ी ख़र्च होगा

एगो का एक हज़ार देंगे दो तीन गो और टेम्पू करना है दूगो और टेम्पू करेंगे अच्छा पंद्रह सौ में नय पोसाएगा हम लोगों को छोड़ दीजिएगा समस्तीपुर में और दूसरा काम कर लीजिएगा तब तक फिर आकर ले जाइएगा क्या अच्छा फिर लाने भी ना जाना पड़ेगा आपको फिर लाने जाना पड़ेगा हमको ठीक है दो गोटे एगो दुगो और टेम्पू चाहिए आपका खाना पीना उधर ही रहेगा ज्यादा है तो लग ही जाएगा कल सुबह में चलना है ठीक है आकर बात करते हैं हम

दुसरी जगह भी जाना है अलग भी जाना है अलग उसके लिए मान लीजिए कुछ लेना पड़ेगा आकर मिलते हैं हम आते हैं